आम तौर पर हम कहीं भी जाएँगे तो ये हमारे प्लान सी ये होंगे कि हम कहीं भी जाएं तो हम आरामदायक जाएं पहले तो हम अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो उसमें टिकट बुक करा लेंगे जिससे हमें आगे चल कर कोई प्रॉब्लम्स न हो और दूर जाने के लिए जैसे मान लीजिए हमको आगरा ता ताजमहल देखने जाना है जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस है हमको वहाँ घर से हमारे बहुत ही दूर है हमको वहाँ जाने के लिए काफी समय मिलेगा तो हम घर से अपने कुछ खाने पीने की सामग्री और पानी ओनी की बोटल्स ले के जाएँगे पानी ओनी जिससे कि हमको रास्ते में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो और अगर हम टिकट बुक भी करे रहेंगे तो हमको असानी होगी बैठ के जाने में जिससे कि हम आराम से वहाँ पर जा सकते हैं और बहुत सी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा बातचीत ना करें जिससे आप न जानते हो उससे अगर बातचीत न करें और वहाँ के कुछ अगर दे रहे हैं अन्य लोग कि जिसको आप अनजान हैं जिसको आप नहीं जानते हैं वो अगर कुछ दें तो हमको बाहर नहीं खाना चाहिए जिससे कि हमको कोई हमारे ऊपर जिससे हमारे ऊपर कोई भी प्रोब्लम्स न आएं